मध्य प्रदेश में सिक्षा प्रणाली को ले कर हमारी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा सुधार कर रही है पहले जगह जगह विश्वविद्यालय नहीं पाए जाते थे और आज की स्थिति देखा जाए तो हर जगह पर कॉलेज पाया जाता है और जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट का कोर्स करना चाहते हैं तो वह कोर्स कर सकते हैं जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके घर की स्थिति नहीं है कि वो पढ़ सके तो गोरमेंट उसको एक स्कॉलर भी दी जाती है गोरमेंट के तरफ़ से कि इस्कॉलर से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं जैसे कोई कम्पुटर स्किल करना चाहता है एक्जाम्पल बता रही हूँ आप को तो कम्पुटर स्किल के लिए तो उसको उसका कोर्स करना होगा ना तो ये ये वाला कोर्स ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में पाया जाता है तो इस योजना को सरकारी विश्वविद्यालय में भी ले जाना चाहिए जो ये कोर्स है इसी तरह धीरे धीरे हमारे मध्य प्रदेश में सिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार आ रहा है और आगे आने वाले जीवन में और सुधार पाया जाएगा